हेलो आपके पास जूता है

निकालिए निकालिए जूता सब निकालिए वह देखते हैं सब है यह सब माने कैसे कैसे ये रेंज रेंज क्या है सो भी बतला दीजिए

और

हाँ

अच्छा अच्छा तो इस यह यह बेशी पुराना मेनुफेक्चर का नहीं ना है जो नया मोडल है हाँ नया मोडल है और अच्छा देख लेते हैं कितना सब हाँ साईज साईज साईज कौन कौन साइज का है इसमें छः नंबर के और आठ नंबर है और आठ नंबर हाँ देख लेते हैं पैर में लगा कर के आठ नंबर देख लेते हैं पहन के उसके बाद ना और हाँ आठ नंबर का तो कम से कम हो जाएगा इसमें कुछ इसमें कुछ कमो बेशी भी होगी कि नहीं होगा कि फिक्स रेट है कम हो सकता है नहीं कहीं कहीं तो होता है ना कि फिक्स रेट लिखा रहता है अच्छा अच्छा हाँ तो माने कितना दाम बोले थे पाँच सौ तो चार सौ तक नहीं होगा देखिए अगर हो जाए जो पस जो पसंद पड़ेगा वह वही ना लिया जाएगा उसी में कमो बेशी कर के अपना देखिए हो सका तो अच्छा ठीक है ठीक है दे दीजिए